गोंय सरकारान शिक्षणाच्या क्षेत्रांत जायत्यो सुविधा दिल्ल्यो आसा जशें की भुरग्यां खातीर शाळेंनी पुस्तकां फुकट दिल्लीं वता पाट्यपुस्तकां फुकट दिल्ली वयता मागीर बरोवपाचीय पुस्तकांय फुकट दिल्ली वता तशेंच भुरग्यांक हाडपा व्हरपा खातीरूय बस दवरली आसा जिका बालरथ अशें नांव दिल्लें आसा तशेंच शिक्षंकां खातीर ट्रेनींग बी दिल्ली वता की भुरग्यांक कशें शिकोवपाक जाय खंयसर खंयसर तांकां मोटीवेट करूंक जाय तांकां प्रोत्साहीत करूंक जाय तशेंच भुरग्यांक भुरग्यां कडेन कशे तरेन फ्रेंडली रावूंक जाय हें सगलें त्या ट्रेनींगेक सांगलें वता तशेंच एस टी ओ बी सी सारके राखीव जागे दवरले आसा ज्या ज्या क्षेत्रान भुरगे भुरगीं फाटीं आसा तांचे कडेन कसलीय कसलेय पयशे भरपाक जमना आनी तांकां ते कोर्स करपाचे आसा जाल्यार गोंय सरकार तांकां ती मदत करता